ایک خوبصورت پوٹریٹ بنانے کے لیے روشنی کا استفادہ بہت اہم ہوتا ہے صحیح روشنی کی تشکیل روشنی کی رخشنی اور سایہ دار حصوں کا خوب استعمال کرتے ہوئے آپ دل کش تصوریں حاصل کر سکتے ہیں علاوہ ازیں موضوع کی خصوصیات کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے موجودہ ماحول میں لوگ طبعی اور غیر مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں لہٰذا ایسے ماحول میں تصویریں بنانا بہتر ہوتا ہے جن میں فرد طبعی طریقے سے نظر آ رہا ہو آپ پورٹریس کے لیے ذاتی خصوصیات کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ان کی مسکراہٹ جذباتی حالات اور طباعتی انداز وغیرہ آخری تجاویز میں اچھے اور جذباتی جذباتی مواقع کی تلاش کریں جہاں پیشے کی تصویریں کھینچی جا سکیں مثلا فوٹوگرافی سیشنس سوشل میڈیا پروفائل اور ان تمام تصویریں خاندانی تصاویر وغیرہ